गैस चलबयसँ एहि दुआरे डर होइ छै आदमीकेँ खराब चीज एहि दुआरे छै कि बहुत आदमी जे छै से आदत नहि रहै छै ओ जे छै से गैसके नब खुल्ले छोड़ि दै छै आओर ओहिसँ जे लीक कए जाइ छै गैस तऽ गैस खुलि जाइ छै तैँ ओहिमे आदमी भी झरकि कऽ मरि सकैए तैँ गैस खराब छै नहि तऽ आओर कोनो दिक्कत नहि छै गैस की ओकर बढ़िआँसँ देखायल जाय ततेक सुविधा ओ गैसके छै ओतेक खतरा भी छै ओकरा ढङ्गसँ देखि कऽ देखि कऽ सुनि कऽ चलेतै बन्द करतै तऽ ठीक रहतै नहि तऽ ओ ओहिनामे झरकि कऽ आदमी मरिओ जाइ छै गैस एतेक खतराक चीज छियै आ नहि तऽ बहुत अच्छा छै जे तुरत कतहुसँ परेशान भए गेलियै तऽ तुरत खाना बनि जायत कोनो दिक्कत नहि छै गैस बहुत अच्छा चीज छै नहि तऽ बहुत खराब चीज छियै